मुझे पानी से तो डर नहीं लगता था लेकिन जब कभी मैं किसी पूल में या किसी बड़े पानी की जगे पर जाता था तो मुझे डूबने का डर जरूर रहता था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने उस समय तैरना सिखाया पहले उसने मुझे ये बताया कि किसी चीज़ जो पकड़कर किस तरह से अपने पैरों को पीछे की तरफ मारना है पहले मैंने पैरों से अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की ये सब मुझे मेरे दोस्त ने ही सिखाया उसके बाद मुझे उसने किस तरह से अपने हाथों को मारना है कि हम आगे की ओर जाये और किस तरह पानी को काटें अपने हाथों से जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये सब मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया उसने मुझे छः से सात दिन ये सब चीज़ें सिखाई जब धीरे धीरे करके मैं तैरना सीख गया और अब मैं बड़े ही आसानी से बड़े बड़े जल निकायों में किसी भी खुले स्थान पर आराम से तैर सकता हूँ और इसका श्रेय मैं सिर्फ मेरे दोस्त को ही दूंगा क्योंकि अगर वो मुझे नहीं सिखाता तो शायद ये डूबने का डर मुझे जीवन भर रहता और अब मैं आराम से कहीं भी तैरने लग जाता हूँ